क'क्राझार जिल्लाआव गिबि समाज दावगानाय आरो जौगानायनि इ मावथांखि आरो हाबाफारिफ्रा जेरै आयुसमान भारत हेल्द केयार स्किन जों बे कार्द खौ बानाय बानाययि थाखाय जायनि इनखामा इनुयेल इनखामा फाइब लाखसनि गाहाय जानांगोन आरो बे कार्दखौ जोङो लायोबा बानायोबा जों मेरला रोखोमनि फ्रि बेनिफिदस मोननो हायो आरो हेल्द केयार नि दिफादमेन्दनिफ्राय जेरै जोङो फ्रि मेडिकेल ट्रेदमेन्द मोनो हायो जोङो आमफ्राय बिनि इनसुरेनस बो मोननो हायो जों जेनेबा जों ट्रेदमेन्द खालाम होयो बिनि बाहाय बेसेबां फैसा थाङो फाइब लाखसनि बिथोराव मानि ट्रेदमेन्द नि खस्तआ बांद्रायाबा जों बेखौ मोननो हायो आरो आरो जोङो मेडिकेल इखजामिनिसन ट्रेदमेन्द बिफोरनि थाखा बिफोरनि फैसाखौबो जों बारगनो हायो आरो आरो बिनि सायाव माबा ट्रेदमेन्द जाखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा हसपिटालफ्राव थानांगौ जायोबा बिनि खरसा फोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो जेरै मानि बे फनद्र दिननि फनद्र दिननि बारा जानो नाङा आरो फनद्र दिननिसिम जोङो जेन'बा जोङो हसपितालायस जायोबा फनद्र दिननिसिम बे माबाखौ फैसाखौ जोङो मोनफिननो हायो आरो बे कार्दनिहि ट्रयै आरो दानिया मोनसेया जादों सर्ब शिक्षा अभियान जेरै बिखौ सरखारा बे अभियान बे सर्व शिक्षा अभियानखौ सरखारा बयबो गथ' गथाय गामियारिनि गामियारिनि गथ गथाय फोरखौ बयनोबो फ्रि इदुकेसन मानि जेनेबा सय बोसोरनिफ्राय जि

जिब्रै बोसोरनि सिम फरटिन इयारसिम जोङो मानि बे गथ'फोरखौ बे बैसोनि गथफोरखौ जोङो फ्रि इदुकेसन होथारनांगोन होननानै सरकारा दाबिदों आरो होनदों